میرے خیال میں اِس زبان کو یعنی اُردو زبان کو فروغ دینا ضروری ہے اور لازمی ہے اور اِس کا سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح مدرسوں میں اور تعلیمی اداروں میں مسجدوں میں اُردو کا نصاب ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے اِسی طرح سے ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں بھی پرائمری اسکولوں میں خاص طور سے ٹین ٹو ٹویلو تک کے اسکو اُردو کا جو سلیبس ہے اُردو کا جو نصاب ہے اِس کو لازمی قرار دیا جائے اور ہر طالبِ علم کو یہ لازمی قرار دیا جائے کہ اِس سبجیکٹ کو اپنے اپنے نصاب میں ضرور شامل کرے اور جو طالب علم اِس سبجیکٹ کو اپنے نصاب میں شامل نہ کرے گا اُس کو دوسرا کلاس نہ دیا جائے اِس طرح کے دیگر اور سبجیکٹس کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے ایسے کہ ہندوستان میں ہندی زبان جو ہے اِس کو بورڈ کے اگزام میں اگر کوئی ہندی میں فیل ہو جاتا ہے تو اِس کو سارے سبجیکٹ میں فیل کر دیا جاتا ہے اسِی طریقے سے بالکل اُردو کے ساتھ بھی رویہ ہونا چاہیے اِسی اِسی وجہ سے اُردو کو پھر فروغ ملے گی اور اِسی کے ذریعے اُردو محفوظ رہ سکے گی قیامت تک کے